मुझे बचपन की सबसे प्यारी यादें कई सारी यादें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और कई सारे गेम खेलते थे हम जैसे पकड़म दस हो गया गिच्छादडी हो गया चंगा पो हो गया तिरछा हो गया कहीं गेम्स खेलते थे दोस्तों के साथ सारे दिन गेम खेलते थे क्रिकेट हम सबसे ज्यादा खेलते थे और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहता था कि दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती थी तनाव नहीं रहता था आराम से दोस्तों के साथ सारे दिन खेलते थे सुबह टाइम शाम का खाना खाते और सारे दिन खेलते तो सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे दोस्तों के साथ खेलना होता था फिर थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों के साथ बातें करना इधर उधर घूमना ये था जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा उम्र बढ़ी तो जॉब लग गई जॉब के कारण तनाव रहने लग गया बचपन की सबसे प्यारी बातें अगर याद रखे तो क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ बातें करना होता है